اردو زبان کا اس علاقے کے ان بھاشاؤں جیسے بوڑو اور بنگالی سے اتہاسک ایک مضبوط سمبندھ ہے بھاسا کے لحاظ سے اردو ایک ہند آریہ زبان ہے جبکہ بوڑو ایک تبتی برمی زبان ہے اس بنیادی انتر کے باوجود ایتہاسک کریا کے نتیجے میں ان میں کچھ زبان ممکن ہیں بنگالی بھی ایک ہند آریہ زبان ہے اس کا مطلب کہ اردو اور بنگالی زبان مول ایک ہی ہے اس وجہ سے ان دونوں زبان میں کچھ الفاظ کی خصوصیتیں مشترک ہے حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی الگ پہچان ہے اردو اور بنگالی دونوں ہی اہم زبانیں تھیں پوروی پاکستان میں اردو کو قومی زبان قرار دینے سے فیصلے نے زبان تناؤ کو جنم دیا آج بنگلہ دیش میں بنگالی سرکاری زبان ہے جبکہ اردو وہاں ایک الپ سنکھیک زبان ہے